असां घर में जॾहिं बि रोटी ठाहींदा आहियूं त एल पी जी गैस सिलेंडर ॿारणु महिल पंखा इहे सभु बंदि रखंदा आहियूं इलैक्ट्रिक डिवाइस परे रखंदा आहियूं ताकी कोई हादसो न थिए कंहिंमहिल झटि स्टाट न थिए त उनखे ॿ मिंट बंदि करे छॾिॿो आहे ऐं खिड़कियूं खोले छॾिबियूं आहिनि ताकी गैस फ्लो थी सघे ऐं पोइ वापसि ऑन कंदा आहियूं ठाहिण खां पोइ थी सघे तुरंत बंदि कंदा आहियूं ताकी कोई हादसो न थिए ऐं गैस खां ॿारनि खे परते रखंदा आहियूं ताकी ॿारनि खे कोई इंजरी न अचे गैस ऑन हुजे हूंदे महिल असां मोबाइल ऐं इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसुनि खे परते रखंदा आहियूं ऐं कमु थियण खां पोइ तुरंत बंदि कंदा आहियूं ऐं थी सघे ओड़े खुलियल जॻहियुनि ते रखंदा आहियूं ऐं गैस बंदि करण खां पोइ खिड़कियूं खोले छॾींदा आहियूं ताकी गैस आउट फ्लो थी सघे